थळाव्या भाशेंतले युट्यूब चॅनला वयले कोमेडी सीन्स आसत जाल्यार ते पळयता ते पळोवपाक थळावे भाशेंतले आवडटा टी वी कार्यावळींत थळाव्या भाशेंतल्यो पळोवपाक आवडटा त्यो खबर आसत जाल्यार लावन आमी पळयतात दुसऱ्या भाशेंतल्या मनोरंजनाचे कार्यक्रम आवडच ना अशें न्ही पूण ते सारके समजनाशिल्ल्यान पळोवपाक खूब अशें आवडना केन्ना केन्नाय फकाणांचे आसत जाल्यार तेक जे कितें एक्शन करता ताजे वयल्यान कोमेडी म्हुणून समजता अशें आसत जाल्यार पळोवपाक आवडटा